ॿ हज़ार वीह में जॾहिं कोविड जो लॉकडाउन थियो हो तॾहिं स्कूल बंदि थी विया हुआ त ॿारनि जी पढ़ाई न रूके हिन लाइ सभिनि मोबाइल ते गूगल मीट ऐं जूम द्वारा कॉल खां लाइव क्लासिस करणु शुरूआति कई हुई हिन जी वजह खां नंढनि नंढनि ॿारनि जो हिकु साल न वेस्ट थियो ॿियों सभिनि ॿारनि खे मास प्रमोशन ॾियो वञियो वियो ॿार रोज़ु सुबुह जो तयारु थी करे लाइव क्लास में वेठा हूंदा हुआ जीअं कि पाण स्कूल में पढ़ाई कंदा आहियूं टीचरूं कॉल ते अची करे पढ़ाईंदी हुई ऐं ॿार सुठी तरह पढ़ंदा हुआ हिन लॉकडाउन जे वजह खां माउ पीउ ऐं ॿारनि खे लाइव क्लास लाइ मोबाइल ऐं लैपटॉप वठी ॾिनो हुओ हुन जो दुरुपयोग बि थियो हुओ घणा ॿार पढ़ाई छॾे करे सॼो ॾींहुं मोबाइल में रांदि करंदा हुआ ऐं ॿार नंढी उमिरि खां ई मोबाइल खां लत लॻी वई हुई हिन जे कारण माउ पीउ जाम परेशान रहंदा हुआ ॿारनि पढ़ाई करणु छॾे ॾिनी हुई ऐं सॼो ॾींहुं मोबाइल ते वेठा हूंदा हुआ हिन जो सभिनि खां सुठो इलाज ई हो कि ॿारनि खे जेतिरी देरि लाइ क्लास हुजे तेतिरी देरि लाइ मां उन माणसूं ॿारनि खां गॾु वेही करे क्लास में हुन खे मदद करे ऐं उन खे सेखारे कि छा छा टीचरूं पढ़ाइनि पई न त खाली ॿार खे ॾिसे इही सुठी तरह पढ़े थो कि नथो पढ़े ई गेमूं वेमूं त नथो रमे त हिन लाइ सि सलाह त हुई हुई कि ॿारनि खे खाली पढ़ाई लाइ ई मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमालु करणु ॾियो ऐं ॿियूं शयुनि लाइ नया ॾियो जॾहिं ही कोविड पूरो थियो तॾहिं ॿारनि वटि उहो मोबाइल फ़ोन रही वियो हो जिन जिन जी वजह खां ॿारनि जा माक्स स्कूल में घटि अचणु शुरू थी विया हुआ पोइ धीरे धीरे टीचरूनि ऐं सभिनि मिलनि करे ॿारनि खे मोबाइल फ़ोन जी लत मां छुॾाइण कि कोशिश कई ऐं पोइ ॿार धीरे धीरे सुधरी विया ऐं सुठी तरह पढ़ाई करणु लगा